आं मोनसे सेन लादोंमोन दिय'ड्रेन्ड नाथाय आं मोजां मोनाखै इउज खालामदोंमोन ओमफ्राय सेनफोरखौनो मोजां मोनाखै आं मोदोमनायखौ गाज्रि मोनदों दामाथ' गोसामोन खिन्थु आङो मोजांखौनो मोनासै इउज खालामनानै माबायदि बानायखो बिसोरो आं फसायनाय मोनासै आरो बे ब्रेन्डनि माबाखौ सेनखौ